कृषि बदलावमे इएह देखऽ देखयके मिलैत छै कि अभी पानिके सिंचाईके व्यवस्था तनिक ठीक भऽ गेलैए जे लोक मोटरके व्यवस्था हो गेलैए ताहिसँ गाममे लोक मोटरसँ सिंचाई करि लैत छै आ ओ सरकार द्वारा खाद बीजके भी व्यवस्था भऽ जाइत छै ताहिसँ कृषिसभकेँ मदद मिलैत छै